आ हॅलो कोण उलयता ओक ओके तुका भोंवपा खातीर प्लेसीस जाय तर आमच्या हांगा एक वॉटरफॉल आसा दुदसागर वॉटरफॉल तुमकां खबर आसा हा तो पुणू सद्या आतां पावस स्टार्ट जाला न्हू सो तो बंद केल्लो आसा म्हणजे थंय तुमकां वचपाक मेळपाना वॉटरफॉलार तेज्या आयल्यान एक देवूळ आसा थंय तुमकां वचोंक मेळटलें सो तो फोंडाच्यान एक चाळीस किलोमिटर सुमार आसा तश तशेंच आनी आमचे खू पयलींचीं अशीं देवळां आसा तांबडी सुरला परत मंगेशी तीं तुमी भोंवोंक शकता ही एरियेत सो तुमकां खंय वचपाक जाय हा ओके तर मंगेशी आसा परत आमचें तांबडी सुरला आसा तें मात तुमकां धा धारबांदोडा तालुक्यान पडटा हय हय हांव तें अरेंजमँट तुमची सोय तुमची करून थेयता तुमी म्हाका तें तुमकां केन्ना व्हरपाक येवपाचें तें सांगां एग्जॅक्ट तुमचो एड्रॅसूय सांगां म्हाका

तुमी फोंडा खंय रावता हॉटॅलाचें नांव सांगता सनील ओके हांव फाल फाल्यां मॉर्नींग तुमकां पीक करूंक येता आनी तेन्ना तुमची सगळी हांव हांगा सोय करून थेयता तुमी कांय चिंता कर नाका आं बरें थँक्यू तुमी कॉल केल्ल्या ओपन